हमरा बाड़ी अइ ओहि बाड़ीमे कि केलहुँ खुरपी लऽ कऽ ओकरा तामि लेलहुँ तामिकऽ ओहिमे फूल फूलके बिआ गिरा देलहुँ हमरासबके ओम्हर एखन गेन्दाके सीजन छै तऽ हमसब कि करै छिए गेन्दाके फूल ओहि मासमे जे बैसाख जेठमे गेन्दाके फूल रहलक ओकरामे पन्नी बन्हि देलहुँ आओर बान्हिकऽ ओ धऽ लेलहुँ सुखाकऽ ओहिके एखन कि केलहुँ खुरपीसँ थोड़े दूर ओकरा तामि लेलहुँ आओर ओहि बिआके छीटि लेलहुँ ओकरा ओहिमे खूब पानि देलहुँ पानि डोलके चलाके लऽ अएलहुँ लोटा लऽ कऽ एना कऽ हाथसँ मारिकऽ पानि दऽ देलहुँ पनरह दिनके बाद ओहिमेसँ सुन्दर एकरङ्गके गाछ जनमि जाइए ओ गाछ लऽ कऽ आओर फूलके रोपि लेलहुँ दरबज्जापर दरबज्जापर अथी कऽ कऽ खुरपी लऽ कऽ सबके जहाँ तहाँ खिरा देलहुँ ओकरा रोपि देलहुँ सबके खुनलहुँ खुनिकऽ सबके अएलहुँ उखाड़लहुँ ओकरा जे जड़ि नहि टुटऽके चाही जड़ि जे टुटि गेल ओ गाछ सुखि जाएत ओ नहि लागत आओर जे जड़ि नहि टुटत सूर तऽ ओ लागि जाएत तऽ सूर बचाकऽ ओकरा उखाड़लहुँ आओर सबके जहाँ तहाँ रोपि देलहुँ ओहिमे रोज कि केलहुँ पानि पटेलहुँ डोलमे पानि लऽ कऽ अएलहुँ लोटे लोटे सबमे पानि देलहुँ तखन कि केलहुँ सबमे खाद देलहुँ खाद जे रहल हमर ससुर अपन जे लेलनि जे खाद खेती बाड़ी लेल ओ खाद बोरामे अपन धएल रहल अपन ओहिमेसँ कनि लऽ लेलहुँ बाटीमे निकालिकऽ आओर आओर सबमे अपन कनि कनि कऽ डालि देलहुँ भऽ गेल तखन फेर केलहुँ मिरचाइ रहल हमसब तऽ गामघरके छिए तऽ कि केलहुँ मिरचाइ जे रहल तऽ मिरचाइके सुखावला रहल घरमे जे लेलहुँ ने फोड़न दै लेल दालि छौँकऽ लेल या भुजिआ तुजिआ जे बनेलहुँ ताहिलए जे सुखा मिरचाइ रहल ने चारिगो पाँचगो मिरचाइके लऽ लेलहुँ आओर ओकरा कि केलहुँ खुरपीसँ तामि देलहुँ आओर चारिगो पाँचगो मिरचाइके छोड़ा लेलहुँ आओर बिआ जे रहल सबके एनाके छिड़का देलहुँ ओकरो कि केलहुँ रोज कनिकऽ पानि देलहुँ एक लोटा पानि लऽ कऽ हाथसँ एनाकऽ हाथ फुहारा दऽ देलहुँ कऽ कऽ ओ पनरह बीस दिनके बाद ओहिमेसँ सुन्दर गाछ निकलि गेल गाछ निकलि गेल ओ कि केलहुँ फेर खुरपी लेलहुँ आओर ओकरा बाड़िएमे रोपलहुँ ओकरा बाहर बाड़ीमे ओकरा कि केलहुँ जहाँ तहाँ सबके खिरा देलहुँ कि सबके खिराके कि केलहुँ दुइगो जे रहल पातर गाछ कमजोर ओहिमे दुइगो गाछ खुरपीसँ कोड़िकऽ ओकरो जड़ि सूर बचाकऽ उखाड़लहुँ जे कि कहि सूर नहि टुटि जाए सूर जे टुटि जाएत तऽ फेर ओहो गाछ खराब भऽ जाइ छै आओर जे कमजोर रहल ओकरा दुइगो गाछ धऽ कऽ रोपि देलहुँ जे कनि देखऽमे लागल सुन्दर गाछ अइ तऽ एकेगो खुरपीसँ कोड़ि लेलहुँ ओकरा रोपि देलहुँ ओहूमे पानि पटेलहुँ ओहिमे दस दिन पनरह दिन पानि पटेलहुँ सुन्दर गाछ बुझै आब गाछ नीक अइ तऽ ओ खाद रहल बोरामे धएल ओकरा बाटीमे निकाललहुँ ओहूमे कनि धऽ लेलहुँ बैगन रहल तऽ बैगन सबके नहि करऽ अबैए तऽ ओकरा तऽ अपन बजारसँ मँगेलहुँ बैगनके रहल टमाटरके रहल सबके एनाहिते ओ तऽ बान्हिके अपन लेलनि आओर ओकरा फेर सबके रोपलहुँ सबके ने खुरपीसँ तामि लेलहुँ गाछ जतबे दुरत भेल ओतबे अथी कऽ कऽ ओकरा जड़ि सुधा कऽ कऽ ओकरा पानि देलहुँ पानि दैत दैत जखन देखलहुँ जब गाछ लागि गेल नीक भऽ गेल तखन फेर ओहिमे कनिकऽ खाद काते काते दऽ कऽ फेर खुरपीसँ कोरिआ देलहुँ करिते करिते सब जखन नमहर भेल सब फड़ल मिरचाइ फड़ल कोबी रोपि लै छिए कोबिओके बिआ मँगा लेलहुँ ओकरो फेर एनहिते रोपि लै छी ओकरा फेर कोड़ि लेलहुँ पानि दऽ कऽ अथी कऽ कऽ ओकरा फेर रोपलहुँ फेर पानि देलहुँ जखन फेर भऽ गेल कनिक नमहर भऽ गेल तऽ ओकरा फेर कनि खाद दऽ देलहुँ आओर कोबीमे तऽ सबदिन कनि कनि पानि दैते जेबै फुटै नहि छै ताबे ओकरा पानि देनाइ बन्द नहि केलहुँ पानि अपन दैते रहलहुँ जखन ओ फुटि गेल तऽ बन्द कऽ देलहुँ